جی میں ویڈیو گیم سے واقف ہوں اور بہت زیادہ تو میں نے ویڈیو گیمز وغیرہ کا شوقین نہیں ہوں لیکن میں نے کچھ ویڈیو گیمس دیکھے ہیں بلکہ کھیلے بھی ہیں اس میں سے ایک ہے پب جی کے نام سے ہے ایک فری فائر ہے تو یہ یہ سارے گیمس میں میں نے کھیلا ہے اس میں جہاں تک جو اس کی کشش پر کشش چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی گرافک ڈیزائننگ بہت اچھی كمال کی ہوتی ہے اسی طرح سے اس میں جو کنٹرولس ہوتے ہیں آپ اس میں اپنے کیریکٹر کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں کس طرح سے اس کو موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت ہی کمال کی ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ آپ کو ایک ورچوئل دنیا میں لے جانے کا کام کرتے ہیں ویڈیو گیمس اس کی مدد سے آپ ایک نئی دنیا کا تصور کر سکتے ہیں اپنے گھر میں اپنے جگہ پر بیٹھے بیٹھے اسی طرح سے یہ بہت ہی دل کو لبھاتے ہیں دل کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اسی وجہ سے لوگ اس طرح کے ویڈیو گیمس میں بہت زیادہ وقت دیتے ہیں اور اس کو کھیلنے کے لیے طرح طرح کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں